घर के अग़ल बग़ल मैंने साफ़ सफ़ाई कैसे करना है कैसे नहीं करना है मुझ को जानकारी चाहिए मैं जानकारी देते हो जाता है मुझ को घर पर अग़ल बग़ल घर को जो घास फूस होता है कर कनजाल होता है उसको साफ़ करना है छोल के फिर छोल छाल के झाड़ू मार देती हूँ जहाँ गोबर है माटी है उसको पानी ना कर के झाड़ू से साफ़ कर देता है साफ़ सूफ़ कर के उसको साफ़ सूफ़ रहेगा तो मुझे बेमारी नहीं होगी जहाँ नाले का पानी भी नाला भी है नाले में कचरा रहेगा मच्छर भी उते रहेगा मच्छर उते रहेगा तो काटेगा बच्चों को मुझ को तब डेंगू बुख़ार होगा ना तब बच्चों को नहीं काटे ना ऐसा करिए कि सा सूफ़ करिए तो ना मच्छर कट रहेगा ना काटेगा ना बेमारी होगा तो ये से लिए अच्छा है कि मुझे जतनी सफ़ाई रखना है उसको हमें हमारे लिए फ़ायदा है फ़ायदा है तो इसी लिए खेत क्यारी कि यह घर के अग़ल बग़ल खेत क्यारी है गड्ढा गुड्ढी है गढ़े पोखड़ी है तो उसके यारी पीछे साफ़ सफ़ाई करना भी हमारा ज़रूरी है मैं कर रही हूँ अपने शरीर के लिए अपने बच्चों के लिए पूरे परिवार के लिए साफ़ सूफ़ करना है कि कौनु बेमारी ना हो एक तो आपकी भी ऐसी ऐसी बीमारी फैल रही है तब बीमार हो जाते हैं तो मैं ग़रीब आदमी पैसा कहाँ पाऊँ कि दवा को जाऊँ खाने के लिए धरूँ कि दवा के लिए धर धरूँ डाक्टर में जाती हूँ तो डाक्टर कहें हज़ार रूपये लगेगा पाँच सौ लगेगा आठ सौ लगेगा मैं कहाँ पाऊँ इतना साग सब्ज़ी के लिए बच्चों के जुटाएं कि दवा के लिए जुटाएं इससे अच्छा है कि मैं मेहनत कर दूँ तो हमारा घर द्वार साफ़ हो जाता जब साफ़ सूफ़ रहेगा पानी भी साफ़ रहेगा नाला भी साफ़ रहेगा तब वू गंदगी नहीं होगी तो वो हमारा परिवार भी साफ़ सूफ़ रहेगा तो कौनु दिक्कत नहीं होगी